मिगी भजन बड़े पसंद न फोन चलाइयै मतलब गाने सुनदी रौह्न्नी भजन लाइयै कन्नै कन्नै गांदी रौह्न्नी होन्नी कन्नै कन्नै सुनदी रौह्न्नी होन्नी सवेरे शामीं भगवान दे भजन पसंद ऐ मिगी भगवान दे गै भजन सुननी होनियां ऐल्ल ई डी चलाइयै सवेरे शामीं दपैह्री टी वी चलाइयै जेह्ड़ा भजन पसंद होए ओह् सुनदी रौह्न्नी होन्नी भगवान दे कदें कृष्ण भगवान दे ते कदें राम दे फिर आपूं गान्नी होन्नी फिर सिखनी बी होन्नी कापी पर उतारी ओड़नी होन्नी फिर ओह् दिक्खदी रौंह्न्नी उ'दे अ'ल्ल दिक्खियै पढ़दी रौंह्न्नी होन्नी दादे कोला बी मेरे दादे बी भजन गांदे दादी बी